आं में इक्क बारी ओह् ज्वाईन कीते दा हा में इंस्टीट्यूट जवाईन कीते दा हा रनिंग इंस्टीट्यूट ते मतलब पैह्लें ध्यान करी लैओ कीती ही रनिंग ते भी भर्थी ही ते में ओह्दे बिच ट्राई कीता हा ते ओह्दे आस्तै रनिंग चाहिदी ही इक्क किलोमीटर आं ते मतलब पैह्लें कल्ला दौड़दी ही ते मतलब टाइमिंग निं आंदी ही स्हेई ते पूरा टाईम पर नेईं होंदी ही रनिंग मतलब इक्क राऊंड लांदी ही चार सौ मीटर लांदी ही मेरी बस होई जंदी ही चार सौ मीटर लाइयै गै ते भी मतलब जियां जियां मतलब कोई होनी दस्स बारां कुड़ियां होनी उंदे कन्नै बी रनिंग स्टार्ट कीती मतलब उस इंस्टीट्यूट बिच मतलब बत्ती होइये उत्थें केह् होआ मतलब अपने आप गै मतलब मतलब पता निं केह् होआ दूए गी दिक्खियै इंया स्हारा थ्होई जंदा खबरै थोह्ड़ा होर जोश आई जंदा मतलब मेरी ना में किन्ने चक्कर दो चक्कर मतलब साढ़े चार सौ दा में लाई लेआ कोई ते मतलब सत्त सौ अट्ठ सौ मीटर में ना भी इक्क बारी गै लाई ओड़ेआ मतलब इन्नी हिम्मत आई मतलब एह् होंदा कि अगर ग्रुप बिच बंदा रनिंग करदा ते ओह् बड़ा फायदा होंदा ते जेह्ड़ा तेो ओह् आंदा मतलब बंदा की इंया दिक्खदा कि एह्बी दौड़ा दा एह्बी दौड़ा दा अग्गें बी दौड़ा दे पिच्छें बी दौड़ा दे सारे दौड़ा दे आमीं दौड़ी लैन्ना कोई गल्ल नी कोई गल्ल नी करी ओड़दा बंदा ते बंदा कल्ला होऐ ते तां निं मतलब तां इंया बड़ा प्रेशर आई जंदा दमाकै ई ते केईं बारी केह् होंदा कि ओह् बस होई बस होई ते हून निं होना एह् सिस्टम होंदा ते कम्मै कन्नै केह् होंदा कि होना पैह्लें जेह्ड़े स्टूडेंट होंदे हे ओह् इंया निं प्रॉपर रनर हे मतलब ते उनें मतलब ट्रिकां बड़ियां औंदियां जियां खाना कनेहा खाना केह् मतलब कोह्का खाना खाना चने होइये पीले ते ओह्दे कन्नै स्टैमिना बधदा ते एह् कोई होर किश ट्रिक दस्सी ओड़दी की कोई मतलब ते ओह् होंदा कि जियां मतलब साढ़े उप्पर असर हा ओह् उनें दस्सेआ की ओह् जियां लाई लैओ ज्हार मीटर में दौड़ना ते उनें ट्रिक दस्सी दी ही की अगर तुस साढ़े दस्स मीटर दौड़ी लैता मतलब तुसें ते भी तुसें केह् करना लॉस्ट दा जेह्ड़ा होंदा नी कोई डेढ़ सौ मीटर ओह्दे ई भी तुसें पूरी जान मारी ओड़नी भी मतलब कुछ ना कुछ ना किश ना किश अग्गें पिच्छें पूरी जान मारी ओड़नी ते भी भी मतलब ओह्दे कन्नै केह् होंदा टैम थोह्ड़ा होर घटोई जंदा बंदा जल्दी करी ओड़दा रनिंग ते मतलब एह् ट्रिकां असेंगी थोह्ड़े पता होनी अगर कीते दा निं होंदा हा ज्वाईन ते होर बी ट्रिकां पता लग्गी गेइयां मतलब कि सांस जियां की कियां करनी होंदी एह् अंऊ केह् करदी हीा अंऊ मूहैं कन्नै साह् लैौंदी होंदी ते उनें ई सनाया की नेईं नेईं बंद रक्खना होंदा मूहैं कन्नै साह् लैओ भी मतलब जादै इंया नेईं होंदा भी मतलब हवा इंया ओह् होंदी साह् चढ़दा जादै मूहैं कन्नै होर कन्नै कतेह् होंदा की गला सुक्की जंदा ते भी ओह्दे कन्नै ना रनिंग निं होंदी ते भी उनें मतलब करेड़ी होई जंदी ही मुहं बंद करियै कड्ढी ते भी दूरै दूरै दी आदत पाई में उंदे कन्नै ओह्दे कन्नै केह् मतलब दूरै दा केह् फायदा होया टाईम बगैरा होंदा ओह्बी ठीक करियै ते भी होर उनें ओह्बी दस्सेआ की मतलब कियां जिया स्टैप होई जा मतलब कि केह् करना निक्के निक्के स्टैप लैने तां मतलब पूरा पूरा सिद्धा पैर रक्खना एहदा ते हील पर रनिंग निं करनी ते पूरा सिद्धा स्टैप लैने ओह्दे कन्नै केह् होंदा मतलब तंग ऐ मतलब जिन्ना लम्बा स्टैप लैगे उन्नी जादा तुस करी लैओ उन्ना तुस करी लैओ पार ते ओह् फायदा होंदा एह् सारियां ट्रिकां मतलब इंया गै पता लगदियां इंया थोह्ड़ी पता लगदियां कोई एह्दे बगैर इंया मिगी किश निं लगना हा पता ते मतलब बड़ा स्हेई एक्सपीरियंस हा मेरा मगर में इक्क म्हीनै गै कीती ही थुआढ़े कन्नै ते मिगी लगदी बड़ी लगदी